ہمارے علاقے میں موسمی تہوار جیسے کہ بسنت پنچمی سرسوتی دیوی کی پوجا اور موسم کی خوشحالی کے موقعے پر منایا جاتا ہے لوہڑی پنجاب میں مکے کی فصل کی شروعات اور خوشی کے لیے منایا جاتا ہے بیساکھی پنجاب اور ہریانہ میں نئی فصل کی شروعات اور سکھ سماج کے لیے بہت مہتوپورن ہوتا ہے بہت ہی مہتوپورن تہوار ہے یہ تہوار یہاں کے لوک پریے اور اتہاسک ہیں اور لوگ انہیں بہت اتساہ اور ہرش و الاس کے ساتھ مناتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ مناتے ہیں